हाँ भैया जी हाँ अरे हमको कार लेनी है तो उसके लिए लोन चाहिए न हाँ अच्छा हाँ ठीक है तो इसके लिए भी गारन्टी के लिए कोई डाकुमेन्ट्स जो है दे दिए जाएँगे हाँ फोटो मिल जाएँगे गवाह भी ले आऍंगे सब लेकिन ये कागज कब तक कम्प्लीट हो जाएँगे और कब तक जो है ठीक है ठीक है तो हम कागज लेकर के आ रहे हैं और ये हमारा ये फ़ाइल जल्दी से तैयार करके और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से करवाइए अरे ऊ कार मिल जाए जो जो देखिए लोन उतना ही मिल सकता है कि जितना हमारे डाकुमेन्ट्स के बैलेन्स का हिसाब किताब होता है न उससे अधिक तो नहीं दे सकते तो ठीक है हम डाकुमेन्ट्स फिर जमा कर दे रहे हैं और जितना लोन है अभी के अभी के पास व्यवस्था है पास करके और हमें जल्दी निकालकर के जब निकल जाएगा तो हम लेंगे चलिए ठीक है और सारे कागज़ लीजिएगा तो ठीक है बस आने के बाद में दो गारन्टर लेकर के हम आते हैं अभी थोड़ी देर में और करा दीजिएगा उनका भी फ़ोटो वगैरह लगेगा क्या हाँ चलिए ठीक है ठीक है तो हम वो गारन्टर जो गवाह हैं वो गवाह लेकर के आए हैं और हाँ नमस्ते